पेट्रलनि बेसेन बारायनायाव बाइकिं खालामनायाव गोहोम गोग्लैयो मानो होन्नानै बुङोब्ला सामफ्रामबोनि होजोंनि आजोंनि थांलाय फैलाय लामा हान्थिनायाव बाइकजों एबा गार घराजों थांलाय फैलाय खालामाबानो आथिकाल आव जाथाउवा नङा बेनिखायनो सामफ्रामबो थांलाय फैलाय बाइकजों लामा हान्थिनायाव

पेट्रलनि बेसेन बांनाया गोबां गोहोम खोख्लैदों आथिकालनि जौगानाय मुगायाव हान्थामेला खालामनाय एबा फालांगि खालामनाय एबा जायखि जाया सरकारि बे हाबा हुखा मावनायफ्राव न'निफ्राय बाहायरायाव आंखारलाङोब्लानो बाइक एबा जायकि जाय गारि घरानि गोनांथि जायो बेनि खायनो सामफ्रामबोनि थांलाय फैलाय लामा हान्थिनाययाव बाइकिं खालामनायाव पेट्रलनि बेसेन बारायनाया गोबां गोहोम खोख्लैदों मानो होन्नानै बुङोब्ला पेट्रलनि बेसेन बांनाया सामफ्रामबो थांलाय फैलाय लामा हान्थिनांगौ आव हेंथा होदों आरो एखनब्ला पेट्रलनि दाम बारायनाया एरैबायदि जादों जाहाथे पेट्रल दाम बारायनायखौ हान्जाखौ दोनथ'नानै बिनि सौफैनाय एबा बिनि मोननोहानाय बिबांआव खमायलांदों जायनि थाखाय पेट्रल बाहायनायनि हान्जा जुनैनो जोंनि सामफ्रामबोनि थांलाय फैलाय लामा हान्थिनायाव गाज्रि गोहोम खोख्लैनायखौओ नुनो मोनदों नोंथां आङो सानो दे गोबां खामग्रा मुवा बाहायनाया आ हावानि थाखाय गाज्रि मानो होन्नानै बुङोबा खामग्रा मुवा बाहायनायाव सामफ्रामबोनि जेखौ थांलाय फैलाय लामा हान्थिनायाव बेनि बेनि फ्राय अंखारनाय गारि घरानिफ्राय अंखारनाय उखुन्दैआ आब हावाखौ गाज्रि खालामो